बहुत चीज एहन छै जकरा जे छै जकरा जे से दिन भरि पानि चाही पानि अगर नहि मिललै तऽ ओकर जीवन यापन खतम भए सकै छै जेना अहाँके इंसान भेल मनुष्य भेल जानवर भेल गाछ वृक्ष छै जकरा जेकि सुबह सुबह सुबह शाम पानि अगर नहि पड़तै तऽ मुरझा जेतै अगर पानि सुचारु रूपसँ देल जाइ तऽ ओ बढ़िआँसँ हरा भरा रहतै आदमिओमे की छै एक दू घण्टा जेना दू तीन घण्टा भेल पियास लागि गेल पानि चाही पानि अगर नहि मिलल ओहि टाइममे तऽ बेहोशो भए जाइ छै बेहोशीके कारण जे छै आदमीके पानि तुरत चाही पानि एगो एहन चीज छियै जे हरेक इंसानके चाही इंसान हो पेड़ पौधा हो जानवर हो या कोई भी चीज हो पानि अगर नहि मिलतै तऽ फेर ओकर जीवन यापन जिनाइ मुश्किल छै पेड़ पौधामे जानवर अरमे की छै जानवर अर कतौ घुमैतो रहै छै कहीं अगर पानि देख लैत छै ओ अगर पियासल गरमी मौसम होइ छै खूब तुरत ओ जाइ छै ओतय पानि पीयै छै पानि यही सब छै पानि पेड़ पौधामे या जानवरमे या आदमीमे ई सब बहुत बढ़िआँ जगह राखै छै